जोंथ' ना हमनायाथ' गोदो ज' ज'यानो थांनाय जायोमोन आरो दाबो थांनाय जायो जानायालाय दा इसे थेवबो इसे गिलुं गिलुंजों जाबजों नाफोरखौ बांद्राय लायनायानो जाया आरो सिगाङावथ' थाङोमोन जोङो ज'ज' जेखाय खबाय लायो मालाबा गुरनो गोसो जाबा गुरहैबाय मालाबा साम'फोर खन्नो गोसो जाबा खनहैबाय आरो बिदिनो सारनो लुगैबा सारहैयो मोन्नायालाय नायाबो मोजां मोजां मोनबोयो आरो नाफोरखौबो मालाबा नाथुर मोनबोयो मालाबा ना बोथिया मोनबोयो बिदिनो मालाबा थुरि नाफोर लगाय मोन्देर मोनबोनाय जायो आरो खांख्राय खुंख्रायफोर मोनबोनाय जायो जोङो बेखौनो मालाबा गोसो जाबाथाय ओरैनो टाइमपास होन्नानै जों गुरनानै लाइयो बिदिनो लोगो दिगि ज' ज' थांनानै आरो बिदिनो मालाबा ज' थांसै साम' खनहैनोसै बेबायदि खालामो मालाबा जिखायजों गुरहैयो मालाबा थोरसिफोर गामलाफोर लानानै सारहैयो मालाबा चेन ख'खा सायो बेफोरबायदि खालामनानै लायो जोङो दैफोर खाथिबाथ' लायब्रबनोनो हायो नाफोरखौ गुरनानैबाबो लायनो हायो बा सारनानैबो लायनो हायो जेफोरजोंबो सारबा मोनबोयोआनो आरो जानो गोसो जाबा जेफोरजों सारनानै लायब्रब जायो आरो जेखायफोरजोंबो गोसो जाबानो गुरब्रबनानै लायनो हायो दै खाथियाव गोदोनि दिनावथ' ओरैनो दैफ्राबो थांबानोथ' नाफ्रा मोनबोयोमोन आरो दा दैलां समफ्रावथ' जेनबा दुब्लि बायदिसिनायावबो गुरनानै मोनबोयो आरो आरो जाम्फैफ्रावबो बिदिनो दा मोनो नाफ्रालाय इसे एनै गुरबानो मोनो बाया मोजोमा लायनो थांबालाय